ہندوستان کا ایک فیمس بادشاہ تھا شاہ جہاں جنہوں نے ہندوستان پہ کافی سالوں تک حکومت بھی کیا اور اپنی سنطنت کو بھی قائم بنائے رکھا اور انہوں نے اپنی وہ اپنی بیگم سے بہت محبت کیا کرتے تھے اس نے اپنے بیگم کے لیے تاج محل بنوایا تھا اور اس کی بیگم کا نام تھا ممتاز بیگم تاز تاج محل کے اندر آج بھی ممتاز بیگم ممتاز بیگم کی قبر وہاں پہ ہے اور اس تاج محل کا نام رکھا تھا ممتاز محل جس کو بنایا تھا شاہ جہاں نے